हेलो ह्म्म बोलू भिण्डी छै आलू छै परवल छै हरा सब्जी झिङ्गा छै करैला छै आलू छै चालीस चालीस टाका किलो छै आलू हँ कम करबै केतना कम करबै दस टाका छोड़ि देब हँ हँ करै छियै भिण्डिओ छै चालीस टाका किलो हँ चालीस टाका छै बसिआ छै तीस टाका ताजा ह्म्म तऽ बैगे बैगनो छै चालीस टाका किलो चालीस पचास बरसाके टेम छै सभचीज महगा छै बाहरसँ ओतना आबै नहि छै गाड़ी बरसाके मौसम छै ह्म्म आउ लए लेबै कम करि कऽ पाँच किलो दस किलो लै छै एनामे कम होइ छै एना खुदरामे कम थोड़ी होइ छै तऽ लए लेबै आबू तब ओतय बात करि लेबै झिङ्गा छै तीस टाका किलो पच्चीस टाका किलो जुआयल एक रत्ती रहै छै ओकरासँ मोटा रहै छै पच्चीस टाका छै ओकरासँ पतला छै तीस टाका छै सभकिछउ चठैल करैलो छै चालीस टाका दस टाका पौआ ठीके छै हँ तऽ हँ एतेक एतेक रेट भए जेतै आगू ह्म्म ठीके छै तब आबू तऽ लए लेबै